ڈینگو اور ملیریا جیسی بیماری سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں جنہیں اگر آپ اپنے زندگی میں عمل کرتے ہیں تو اُس سے آپ کے کافی مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں مطلب آپ بہت بڑی بیماری سے جس میں جان جانے کے خطرہ ہے اُس سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ گھر میں صاف صفائی رکھنا اور پانی وغیرہ کو کُھلا مت رکھنا پانی کسی جگہ پہ جمع نہ ہونے دیں پانی کو ڈھک کے رکھیں اگر ہے آپ کے پاس آپ جہاں پہ اسٹور کر رہے ہیں پانی بالٹی میں جگ میں کہیں پہ بھی تو اُس کو ڈھک کے رکھیں کھلا نہ رکھیں کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ گندگی سے ہی ڈینگو ملیریا بنے اور یہ سب پانی جمع ہونے کی وجہ سے بھی بیماریاں بنتی ہیں گھر میں صاف صفائی کا خیال رکھیں کھلائی پلائی پہ دھیان دیں اپنے اور صاف صفائی پہ بہت زیادہ ڈیلی صُبح نہائیں اور اگر ڈیلی نہیں نہا سکتے ہیں تو ہر دوسرے دِن کم از کم نہائیں بدن کو صاف سُتھرا رکھیں اور اِس میں سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ بس گھر کو صاف سُتھرا رکھنے کی کوشش کریں کھلائی پلائی کا اچھا دھیان رکھیں اور مچھردانی ہے آگربتیاں ہیں یا اگر مورٹین وغیرہ رہتی ہیں ان سب چیزوں کا بھی یوز کریں کہ گھر میں اگر آپ کو لگتا ہے ذرا سی بھی مچھر ہے تو اِن سب چیزوں کو استعمال میں اپنے لائیں جس سے آپ ایک بہت بڑی بیماری ایسی جس سے جان جانے کا ڈر ہے ُاس سے بچ جائیں گے اور آپ کی زندگی سیف رہے گی